ہمارے حیدر آباد علاقے میں بہت سی چیزیں قدرتی وسائل کی ہیں جو کاروبار میں استعمال کی جاتی ہے جیسے عقیق وغیرہ عقیق ایک پتھر کے مانند ہوتا ہے پر اسے سونے میں بھی بنایا جاتا ہے چاندی میں بھی بنایا جاتا ہے عورتیں اپنے زیورات میں بنا کر پہنتی ہے ایک ہیرے کے مانند دکھتا ہے اور ہمارے حیدرآباد شہر میں لال بازار میں یہ بہت دستیاب ہے اور وہاں کاروبار زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے حیدر آباد کو سونے کی چوڑی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ہر چیز دستیاب ہے ہر کونے سے ہر جگہ سے جا کر ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں امریلٹ روبی ڈائمنڈ کی طرح دکھتا ہے اور اسے پہننے سے لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں جس کے پاس سونا وغیرہ نہیں ہوتا کوئی غریب نہیں کوئی امیر نہیں یہ پہن کر بہت خوش ہوتا ہے دعوت وغیرہ میں بھی جا سکتے ہیں اور اسے پہننے میں کوئی جھجھک بھی نہیں ہوتی اور یہ بہت خوبصورت دکھتے ہیں ایک مانند سونا نہیں بھی پہن کر اگر یہ پہنیں تو امیر اور غریب میں فرق نہیں دکھائی جا سکتا اس لیے ہمارا حیدر آباد سب سے زیادہ ترقی کر چکا ہے